मधुबनीके सन्स्कारके धरती मानल जाइत छै मिथिला परम्परामे सभसँ पहिले हम पातरिके बखान करब अपना ओतऽ कओनो भी शुभ कार्यके प्रारम्भ करऽ से पहिले पातरि देल जाइत छै भगवती पातरिमे अरिपन आओर ओहिके सङ्गहि मधुर मिठाइके सङ्गे खीर पकवान बनाके हम सभ भगवतीके पातरि दैत छियै गीतनाद होइत छै आओर ओहि पातरिके दैत सभ गोटे परिवारके जतेक सदस्य रहैत छथिन सभ भगवती घर आबिके भगवती से आशीर्वाद लैत छथिन आओर हुनकर पट बन्द कऽ कऽ पातरि पड़ैत छै सभ परिवारमे बहुत तरहके विधान होइत छै ओहि विधानमे किनको ओतऽ भगवतीके दशटा कुरी लागैत छनि किनको ओतऽ बीसटा लागैत छनि किनको ओतऽ पन्द्रहटा लागैत छनि हमरा परिवारमे भगवतीके सत्रहटा कुरी लागैत छनि आओर ओहि सत्रहो कुरीके फेर प्रसादमे मिलाके सभकेँ बाँटल जाइत छनि आओर ओहिमे कुमारि आओर बटुकके सेहो भोजन कराएल जाइत छै आओर यथाशक्ति हुनका सभकेँ पहिरावा ओढ़ावा आओर खोइचमे पाइ दऽ कऽ पूर्ण प्रणाम कऽ कऽ आओर हुनका विदा कयल जाइत छनि तऽ ई उचित भेल